हैल्लो नमस्ते माराज मैं ठीक तुसी सनाओ तुस ते ठीक आं अस ठीक नी ऐ तुसैं जेह्ड़ी मच्छी दित्ती ओ खराब निकली ही और केह् मैं वी मैं वी यकीन हा मैं किसी होर मच्छी आह्ले कोल नी जन्नी मैं सिध्दे तुं'दे कोल ही आनी कि तुं'दा समान होंदा जेह्ड़ा ओ शैल निकलदा अग्गे जाइयै ओह् ही खराब निकलेया ते मैं वी हू'न कोह्दे कोल जाना मेरा ते हू'न मन अक्की दा मच्छी लैने कोला तुं'दे कोल तुस ते अपने कोला शैल दित्ती ही अग्गे असें ही जेह्ड़ा नफा नुकसान ऐ ओ असेंगी ज्यादा होइया सस्ती लैने दे चक्करें तुं'दे कोला लैने हर वारि तुस मतलब घर दी गल्ल होंदी अग्गे जाइये साढ़ा बुरा होइया चल तुस ते गरीब बंदे ओ तुस तुं'दा ते अस केह् ही करी सकने तुसैं ते शैल दित्ती ही अग्गे मेरे घर आह्ले दा बी बड़ा शैल होइया असैं सोचेया हा शैल चीज थ्होआ दी ते ले लैन्ने आं अग्गै घर आइयै बनाई ते अगले दिन हस्पताल लेने लेना पेइया बंदे इन्ने बंदे लग्गिये ते दो बंदे ते चुक्कने लग्गिये एह् ते ज्यादा नफा नुक्सान पेइया असें ध्यान